सांग म्हाक मुगो स्पेशल करपा जाय आनी कितके टायम लागतलो स्पेशलाक तोक तुजे कडेन कसले कसले हे आसा प्रडक्ट आं ब आं बरें तें सांग म्हाका कसलें बरें फेसी हाका म्हागे हाका फेसिंगा कसलें बरें दिसतलें आं गोल्डन जालें गो आनी रेट कितलो गो गोल्डनाक देड कमी कांय ना

बरें दिसता गो आं पयशे कमी आसा गो म्हाजे कडेन आं तें गोल्डन कर तर तूं ओक टाय तुका केन्ना येवपा मेळटा

आं आनी टायम कितलो लागता गो देड वर आं बरें त बरें तर फाल्यां येता हांव हय हय फे हय फेश्यल गो आनी कांय नाका हय आनी टायमींग कितलो तुगेलो आं तीन नंतर येता आं बरें आं बरें आं यो केंस फास्ट हाड आं हांव आतां हे सागर विनी बीन घालता म्हाका तसली नाका हांव पयली कमी आसां पयशे आनी तें आनी केल्या आनी मा मायज आं आं आयब्रो एक आशिल्लो गो आयब्रो आं आयब्रो कितले तीस रुपय बरें म्हारग हें मुगो हांगा वीस घेता मुगो